इंडिया में मीडिया जो ॾाढो महत्व आहे सभु ख़बरूं देश विदेश जूं ख़बरूं सभु असांखे मिलनि थियूं ऐं सभु चैनल सुठे नमूने सां पिया हलंदा आहिनि पर थोरो घणो हिकु हर चैनल ते सामाजिक राजनीतिक जेके बि आहिनि तकलीफ़ूं आर्थिकूं सभु थोरो थोरो उन्हनि जो अलॻि हूंदो आहे तंहिं जे करे सभु मीडिया जीते हिकु तौरु सां ॿुधाइनि सभु सचु ॿुधाइनि त वधीक सुठो लॻंदो सभिनी खे ऐं तंहिं जे करे राजनीतिक ऐं चङी तरह सुठे नमूने हलंदी कुझु ॻाल्हियूं राजनीति वारा ॿुधाइनि ई कान था भई राजनीतिक में छा थो थिए बाक़ी आर्थिक ज़रूरत आहे भई मीडिया जे हिसाबु ॾाढी ज़रूरी आहे ऐं मीडिया मीडिया तमामु ईंअ त मीडिया जे करे ई सॼी दुनिया हले पेई ऐं इंडिया बि हले पई चङी तरह मीडिया बिल्कुलु ज़रूरी आहे सामाजिक राजनीतिक ऐं आर्थिक लाइ ॾाढी सुठी आहे हिकदमि